जी में ना कुतै जाना हा मेरी मीटिंग ही दिल्ली में जाना हा ते मिकी अर्जंट जाना हा ते ते केह् होएआ में इक ना कैब बुक कीती गड्डी बुक कीती मेरी रेलवे स्टेशन ओह् ही रेलवे स्टेशन ही मेरी ट्रेन ते में जाना हा ते में इक ट्रेन बुक कीती ट्रेन नी ओह् गड्डी बुक कीती ही में जाना टैमै पर पुज्जी जाह्गी ते ओह् करुनी आ इक गड्डी बुक करुनी जाने आस्तै उत्थै ते उसी में बंदे सनाए दा हा कि भई मेरी ग्यारह बजे ट्रेन ऐ ते नौ बजे पूरे पुज्जी जायां केईं बारी मतलब केह् पता होंदा ट्रैफिक लग्गे दा होंदा कदें बंदा जल्दी पुज्जी जा ते ओह् खरा लेट पुज्जने कशा ते में उसी सनाया हा कि भई तू नौ बजे पुज्जी जायां ने बजे पूरे पुज्जी जायां कि के मेरी ग्यारहा बजे ट्रेन ऐ ते रस्ते च केह् पता होंदा कदें चेर लग्गी जा नेईं लग्गी जा ते तूं पुज्जी जायां तैलु ते ओह् आक्खेआ उन्नै आखा दा ओह् आखा दा भई ठीक ऐ आ'ऊं पुज्जी जाह्गा आ'ऊं नौ बजे पूरे तेआर बैठी दी ही ठीक ऐ पूरी तेआर बैठी दी ही ते आ'ऊं दिक्खा नी आया नेईं आया आया नेईं आया में उसी फोन कीते इन्ने फोन कीते मड़ो उसी उन्नै मेरा इक फोन नी चुक्केआ इक फोन नी चुक्केआ मेरा इन्ना मन करा दा हा कि उसी घर जाइयै ओह्दे उसी पुच्छां कि तेरे भरोसे में अपनी पूरे पूरी गै रक्खी दी हैनी अस कम्म करने आह्ले बंदे न कुसै दे थल्ले कम्म करना अस नेईं ब्हान्ना लाई सकदे अपना कम्म होऐ तां बंदा अपना मालक होंदा आपे गै उसी अग्गें जबाब देने दी जरूरत नेईं होंदी ऐ अवा जैल्लु पता बी ओह् कुसै दे अग्गै कम्म करा दा ते ओह्दी मीटिंग ऐ दिल्ली ते अग्गें अपने बास गी कियां मना करै एह् बी गल्ल ऐ न एह् कोई निहा कि होर केह् ऐ नेईं उसी अगले अग्गे अगले बंदे गी अपने जेह्ड़े उप्पर बैठे दा बंदा उसी बी जबाब देना पौंदा ते उसी इन्ने फोन कीते में कि कुत्थे ओ कुत्थे ओ फ्ही इक पैह्ले ते ओह् फोन गै नी चुक्कै फ्ही उन्नै फोन चुक्केआ इक बारी आ'ऊं ओह्दे पर पेई कि भई कुत्थें ऐं कुत्थे ओ तुस आ'ऊं कैलु दी फोन करां नी आ'ऊं तेआर होइयै बैठी दी नौ दे साड्डे नौ होई गेदे आ'ऊं कैल्ली कैलुं दी दिक्खा नी भई आंदे न आंदे न आए नी उन्नै ब्हान्ने लाई लाई कि दस पुज्जी गेआ बस पंज मैंट्ट पुज्जेआ पुज्जेआ पुज्जने आह्ला थोआढ़े घर कोल एह् बस पिछले मोड़ आं फ्ही दस मैंट्ट बाद फोन करां ओह् चुक्कै नेईं में उसी कोई लगातार कोई पंजाह् फोन कीते होने ओह् मेरा फोन नेईं चुक्कै फ्ही इक बारी फ्ही चुक्केआ में आखेआ भई कुत्थे ओ आई जाओ मेरी ट्रेन ऐ दस ग्यारहां बजे ट्रेन ऐ मेरी दस बज्जी गेदे में हून जाना गै ते ओह् आक्खै बस पुज्जी गेआ फ्ही दिक्खेआ में उसी फोन करियै आखेआ कि भाई तूं कैंसल कर मेरे जेह्ड़े पैसै हैन तू आ मिकी बापस करी जा मेरे अकाउंट च मेरे बापस पा मिगी नेईं पता किश बी तूं बापस आ इत्थे आ ते मेरे पैसे बापस देइयै जा तां गै एह् लोक पैह्ले पैसे लेई लैंदे इनेंगी पता इनें बाद च ड्रामें करने दस बजे मिकी मिकी एह् किश होएआ दस बजे मेरी ट्रेन बी मिस होई अद्धा पौना घैंटा लगदा घर दा रेलवे टेशन जाने में कैलु निकलना कैलु में पुज्जना फ्ही बी आ'ऊं गेई अपने भ्राऽ गी आखेआ मिगी छुड़िया हून दिक्खने आं ट्रेन थ्होई जाह्ग ते ठीक ऐ नेईं थ्होई ते फ्ही केह् करना गे अवा ट्रेन निकली गेदी मतलब उस बंदे दी बजह कन्नै उन्नै मिकी इन्ना लारे लाया उसदे बजह कन्नै मिकी अपनी पूरी ट्रिप मिस करनी पेई ते अग्गुंआं मिकी अग्गें बी जवाब देना पेआ अपने बास गी कि केह् आखां कि मिगी इ'यां एह् गड्डी आह्ला धोखा देई गेआ फ्ही में दित्ता जवाब केह् आखना उन्नै बी आखेआ चलो कोई गल्ल नेईं थोआढ़ी मजबूरी ऐ ना तुस ते जा दे गै हे एह् गल्ल होई कि मेरी उन्नै गड्डी आह्ले मेरी पूरी ट्रिप मिस कराई ते में कैंसल करनी पेई ते मिकी ट्रिप बक्खरी होई ओह् बक्खरी ते दमाग खराब होएआ ओह् बक्खरा